राजस्थान में प्रमुख सरकारि नागरिकुनि खे माण्हुनि खे ॾाढी सारी सेवा प्रधान थी करे ॾाढी सारी सेवा जंहिं सां माण्हू हुन सेवा जो लाभ खणी सघनि और पंहिंजी जीविका हलाए सघनि हींअर जीअं लॉकडाउन थियो हुओ त मोदी द्वारा लॉकडाउन थियो त मोदी द्वारा हींअर अन राशन ते राशन जी दुकान ते राहन मोदी द्वारा सरकारि द्वारा राशन जी दुकान ते पूरो घर जो सीधो जो किलो किलो जो पैकेट करे हीअं पूरो घर जो सीधो पूरो पैकेट ठाहे करे सभु गरीबनि खे सभिनी खे ॾिनो वियो हुओ ऐं हुन भामाशाह योजिना और चिरंजीवी योजिना बेटी बेटियनि ॿारनि छोरियुनि जी जनम जे लाइ सुकन्या योजिना हुन खां पोइ बि हू सभु लाइसैंस ठाहिराइण मूल प्रमा मूल निवास प्रमाण पत्र ठाहिराइण और जाती प्रमाण पत्र आहे प्रमाण पत्र ऐं ऐं पासपोट पैन काड चिरंजीवी योजिना जो बि ॾाढो काड आयुष्मान काड मां ॾाढी सारी प्रमाण पत्र ठाहिण जे लाइ उहो सभु योजिनाउनि जो सेवाऊं आहिनि उहो सरकारि नागरिकुनि खे ॾींदी आहे ऐं हुन प्रक्रिया लाइ उहो हुनखे हू ई मित्र ते वञी करे फारम भरे करे ऐं पंहिंजा इहो उहो घर वेठे इहो मुंहिंजो प्रमाण पत्रनि जो काड आहिनि हू घर वेठे माण्हू हूअं नागरिक प्राप्त करे सघनि था पाए सघनि था उहो सरकारि जे तर्फ़ु खां हाणे सेवा इअं प्राप्त थी आहे हाणे भे धीअरुनि लाइ बि जीअं धीअरूं पहिरीं माण्हू धीअरूं थींदियूं हुयूं त उन्हनि खे मारे छॾंदा हुआ त हाणे सरकारि ॿा ॿ ॿार जे अलावा वधीक ॿारनि ते बि हिकिड़ी कर्म आष्र मना कयो अथेई कि बस ॿ ई ॿार हुजनि वधीक ॿार न हुजनि ऐं धीअ हुजे त पोइ धीअ ते पैसा मिलंदा ऐं हुनजा बि हिकिड़ो फॉरम हूंदो आहे हू फॉरम भरिणो पवंदो आहे उहो फॉरम ई मित्र ते वञी करे भरिणो पवंदो आहे और धीअ धीअ खे उहो पैसा मिलंदा आहिनि हुनजी शादीअ ताईं उहो पैसा उहा इकट्ठा थी वेंदा आहिनि कि कंहिंखे धीअ बोज न लॻे ऐं राहत कैंप बि लॻायो हुओ जो वीचारा जो गरीबु आहिनि जो वीचारा गरीबु आहिनि माण्हू जो बिजली जा बिल नथा ॾेई सघनि उहो हुन में पंहिंजो आधार काड या भामाशाह काड या आई काड जमा कराए करे पोइ हुनखे राह पंहिंजी बिजली जी सौ युनिट फ्री कराए सघनि ॾाढा सारी सेवाऊं अहिड़ियूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजो लाभ माण्हू करे सघनि माण्हू खणी करे सरकारि जी सरकारि माण्हुनि जी ॾाढी मदद बि करे जनता जी ॾाढी आम नागरिकनि जी ॾाढी मदद बि करे ऐं महांगाई राहत कैंप बि लॻायो हुअनि हुन में इहो महांगाई खां छुटण जो उपाय बि ॿुधायो हुन और गैस उज्जवला योजिना बि कढी हुअनि जंहिं में जंहिं में गरीबु माण्हुनि खे पिछिड़ी जाती जे माण्हुनि खे अल्पसंख्यक माण्हुनि खे गैस हज़ार रुपए में सौ रुपए में हीअं ॾे ॾिया विया हुआ गैस सिलैंडर ही सभु ॾिया विया हुआ ऐं हा सरकारि द्वारा सी एफ एल बल्ब हू रोशिनी योजिना में रोशिनी योजिना में सी एफ एल बल्ब वग़ैरह बि ॾिया ॾिया विया हुआ जंहिंस जंहिंजो जंहिंजो लाभ पूरी जनता पूरी नागारिकुनि सुठी करे सां खयो आहे हा और सरकारी स्कूलनि में किताबु किताबनि जी व्यवस्था सरकारि द्वारा ई करी वेंदी आहे किताब ॾी ॾिया वेंदा आहिनि ॿारनि खे ऐं रोटी पोइ छा हर जी व्यवस्था बि करी वेंदी आहे ऐं जो ॿार वीचारा गरीबु हूंदा आहिनि उन्हनि खे ड्रेसूं बि ॾेई वेंदियूं आहिनि ऐं जो स्वेटर बि ॾिया वेंदा आहिनि जूता बि ॾिया वेंदा आहिनि और सरकारि जी तर्फ़ खां हिकिड़ो आर टी जो फॉम खुलंदो आहे आर टी जो फॉम बि पाणे ई मित्र ते वञी करे फॉम भरे करे जमा भरे था सघूं हिन भरे था सघूं और ही ई मित्र जो ई आर टी जो फॉम प्राइवेट स्कूलनि में हलंदो आहे जीअं जो बि माण्हू पंहिंजे ॿारनि खे प्राइवेट स्कूलनि में पढ़ाइणु थो चाहे पर हुननि वटि पैसो भरण लाइ पैसो काने पैसो त हू आर टी जो फॉम में पंहिंजो ॿारनि जो नालो भरे करे हुन में स्कूल में लॻाए थो सघे थो हुन में हू फीस सरकारि जी तर्फ़ खां माफ़ थी वेंदी आहे बसि हुनखे किताब ऐं ड्रेस जा ई पैसा लॻंदा आहिनि एडमिशन फी ऐं म महीने जी फी फी न लॻंदी आहे और हू वॾे खां वॾे ऊचे स्कूल में पढ़ी थो सघे हू वञी ई मित्र ते वञी करे पाण खे फॉम भरिणो पवंदो आहे सरकारि जी तर्फ़ खां माण्हुनि जी जागरुकता लाइ ॾाढो सारो इहे प्रमाण पत्र बि ठाहिराइण ज़रूरी आहे पासपोट बि ठाहिराइण ज़रूरी आहे सभु हाणे किथे बि ऑफ़िसनि में धिका खाइण जी ज़रूरत न आहे ऐं उन्हनि में बीहण जी ज़ ज़रूरत न आहे सभु कुझु घर वेठे ऑनलाइन पाणि करे सघूं था पहिरीं त बैंक जो खातो खोलाइण बैंक लाइनुनि में वञिणो पवंदो हाणे सरकारि जी सेवा जे हिसाब सां हाणे पाण खे बैंक जो खातो खोलाइण बि घर में वा ॿाहिरि वञण जी ज़रूरत न आहे सभु के वाए सी वीडियो के वाए सी हली आहे हाणे बैंक जो खातो बि पंहिंजे घरु वेठे आराम सां खुली वेंदो आहे ही प्रतिभा हीअं ॾाढो सुठो सरकारि कमु कयो अथेई ॾाढो सुठो हलायो अथेई